हाँ हेलो मिल जाएगा सिमेंट वही पाँच छः हज़ार

तो वही दस का दस बारह का जो भी हो और आधार कार्ड ले के यहाँ दो बजे आना वही आधार कार्ड ले लेना मार्कशीट ले लेना दस का इतना बहुत है दो बजे आना है हाँ दो बजे आना है वही शिव शिवानी होटल

यहीं जो चेन्नई को रस्ता नहीं गया है उसी के एक होगा एजेंसी के बग़ल में है

ये रूम तुम्हारा मिल जाएगा पाँच छः सौ भाड़े में आपको मिल जाएगा

वही मान के चलिए हज़ार बारह सौ में

दो बजे दो बजे एक दम फिर सर वो भी सब ले के आना है जो जो वो बोले हैं हम डाकूमेंस

जी नहीं अलग से देगा ना होटल वाला हम लोग देंगे ना खाना हाँ फिर देना पड़ेगा ना आप रूम सर्विस खाना पीना सब मिलेगा सिर्फ़ रूम का भाड़ा तुम को सिर्फ़ देना पड़ेगा

रहेगा उस में नहीं नहीं कुछ नहीं होगा हम लोग रहते हैं ना वहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना रह सकते हैं ऐसा दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत भी कुछ नहीं है फैमली के साथ भी आप आ कर रह सकते हैं दो बजे ठीक से के टाईम आ जाना

नहीं आप जब रुकें अब आएँगे तो कुल फिर तो देना पड़ेगा ना जो खाएँगे पिएँगे